सुरक्षाके लिहाजसँ अगर देखल जाइ आओर अपना सवारीसँ अहाँ सफरमे निकलैत छी तऽ सबसँ पहिने ओहि गाड़ीके कण्डिशनपर नजरि राखलहुँ जे एकर क्लच ब्रेकसब सही अछि हेडलाइट हमर सही चलि रहल अछि कि नहि एहिसब चीजके देखैत जखन भी निकलैत छी तऽ हेलमेटके उपयोग करबेटा करै छी आओर कोशिश ई रहल जे हमेशा अपना साइडसँ चली आओर अपना स्पीडके नियन्त्रण एतेक रहबाके चाही जे गाड़ी हमेशा अहाँ चलाबैत रही आओर ई नहि भऽ जाइ जे गाड़िए अहाँके चलाकऽ जा रहल अइ तऽ ताहि दुआरे अपना स्पीडके नियन्त्रण अगर सिटी अछि तऽ पचीस तीसके स्पीड राखलहुँ अगर एहन कोनो फाँका एन एच भेटल तऽ गाड़ीके उपरमे निर्भर करैत अछि जे अहाँके गाड़ी कतेक वजन कतेक स्पीडके झेलि पाबैए जाहिमे कि अहाँ एकदम आसानीके सङ्ग अहाँ सफर कऽ रहल छी तऽ चालिस पचासके स्पीडसँ चलू आओर अगर एन एच वगैरह कोनो बड़का रोड भेटैत अछि आओर अगर कोनो गाड़ी ओहन अछि जे अहाँके ओहिसँ बेसी स्पीडके ओ कवर कऽ सकैत अछि तऽ अहाँ बढ़ि सकै छी अपना क्षमता अनुसार ओहिमे कोनो दिक्कत नहि छै आओर यात्रा जखन भी करी तऽ गाड़ीके जे भी कोनो दस्तावेज अछि जेनाकि लाइसेन्स अछि अहाँके आर सी बुक अइ जे भी कोनो दस्तावेज अइ ओ अहाँ घरसँ जखन भी बाहर निकली तऽ अपना साथमे राखी किएक तऽ ओ अहाँके कतहु भी कतहु भी अहाँके ओ चेक भऽ सकैए आओर अहाँके ओ एकटा सही नागरिक कऽ एकटा दायित्व अछि जे जे भी सुरक्षाकर्मी छथिन हुनका ओ देखाओल जाइ ताकि हुनका सन्तुष्टि भऽ जाइ आओर ओ सुरक्षाके लिहाजसँ ओ अहाँके आगू बढ़ऽ देता नहि तऽ अहाँके योजना जे कोनो समय अनुसार बनल हैत तऽ कखनहु अगर कोनो पेपर नहि रहबाके कारण आओर एहि अहाँ आओर सुरक्षाकर्मीके बीचमे जे भी बात वार्तालाप हैत ओ जे भी कोनो समय अहाँके बीतत तऽ ओ समय अहाँके नष्ट हैत हुनकर ओहीठाम अपन एकटा ओ कार्यरत छथि आओर हुनका कोनो फर्क नहि पड़ै छै तऽ ताहि द्वारे अपना समयके अहाँ अपना सदुपयोगके लेल ईसब चीजके अहाँ अपना सङ्गमे राखब तऽ अहाँके समय जे छै से बचत आओर अहाँ अपना निरन्तर समयसँ अपन कार्यके पूर्ण रूप दऽ आओर वापस अपना गन्तव्य स्थानपरमे आबि सकै छी